गवर्नमेन्टके योजनामे तऽ हमरा जे छै से सबसँ किसानवला जे यऽ ओ तऽ मिलि रहल यऽ आओर मिल नहि रहल यऽ ओहिमे जे छै से हम कएक गोटेकेँ जे छै से प्रयास कऽ कए ओहि समयमे नाम जोड़बेलियै कियाक तऽ ओहिमे रहैय जे अपन जमीन रहना चाही आओर अपन जमीनके रसीद रहना चाही रसीद कटल आओर जमाबन्दी नम्बर अगर अपन रहय तऽ आओर बढ़िआँ नहि अगर मानि लिअ पिताजीके होइ या दादाजीके होइ तऽ ओहि सङ्ग जे छै से अहाँ अपन मुखियासँ अथी सरपञ्चसँ बंशावली बनाकऽ दियौ आओर एक बीघा तक अगर जमीन जकरा रहै ओकरा जे छै से ओ योजना मिललै आओर हमसब प्रयास करबै मिललै तकर बाद जे छै से प्रधानमन्त्री आवास सेहो हमरा मिलल यऽ आओर हमरे टा नहि मिलल यऽ ओकर बादो जे छै से राशन कार्ड जकरा सबके छै गरीबी रेखासँ नीचावला ओकरा सबकेँ मिलि रहल छै आओर तकर बाद जे छै से मानि लिअ शौचालयवला ओहो जे छै से हमरो उपलब्ध भेल यऽ आओर बहुतोके जे छै से उपलब्ध भेलै हँ एकबेर अभियाने चललै जे जकरा शौचालय नहि छैक सबके मिलै तऽ ओ पहिने बनाबऽ गवर्नमेन्टके तरफसँ दस हजार रुपआ मदति सेहो देल गेलैक आओर तऽ ओहिमे इएह रहै जे पहिने अपन पैसासँ अहाँ उधार पुधार लए कऽ बनाउ आओर बनेलाक बाद इन्क्वारी इन्क्वारी भेलाके बाद जे छै से पेमेन्ट तुरत दस हजार कए दैत रहै आओर तऽ ई सब योजना जे छै से मिलल हँ आओर हमहुँ बहुतकेँ मदति करलियै आओर मिलल तकर बाद के सी सी कार्ड मानि लिअ जे छै से अटल बिहारीवला तऽ ओ जे छै से मानि लिअ प्रधानमन्त्रीके समयमे बैङ्कमे बहुत आसानसँ मिललै आओर ओहिमे जे छै से हमरा सबके एक लाख तकके मिललैए जे कि फसलके समय आबैत छै तऽ ओ पैसा उठाकऽ अपन खेती बाड़ी करैत छी आओर फेर जे छै से फसल बेचलाके बाद ओ पैसा फेर हम जाकऽ जमा कऽ दैत छियै तऽ ओकर जे बहुत कम ब्याज लगभग जे छै से हमरा लागैए आओर ओ फेर हमरे एकाउण्टमे टाका राखल रहै छै फेर जहिया मोन भेल हमरा जे सीजन आयल दोसर खेतीकेँ फेर ओहि समयमे हम ओ टाका उठा लैत छी आओर उठेलाक बाद फेर अपन खेती बाड़ी कए कऽ आओर जब फसल कटल तऽ फेर हम ओहिमे जमा कए देलहुँ तऽ जमा जखने हम कए दैत छियैक तऽ फेर ओहिमे ओ टाका जे छै से फेर हमरे खातामे रहै छै जे यानि फेर हमरा जब आवश्यकता हेतैक ओ हम उठा सकैत छी आ ओकर मात्र बहुत कम ब्याज छै आओर ई अटल जीके योजना देल रहनि अटल बिहारी बाजपेयी जी आओर ई ओतबे नहि कम सँ कम हरेक पञ्चायतमे हमरा सबके सुखपुर पञ्चायतमे कम सँ कम पाँचो सए आदमीकेँ के सी सी बनल छै आओर ओ के सी सी कार्डके फायदा लए रहल छै लोक वएह पहिने टाका लेबयके लिअ मानि लिअ लोकके महाजनसँ लिअ पड़ैत रहै सब पाँच परसेन्ट तीन परसेन्ट ब्याज लैत आओर फसल जे तैयार होइत तऽ सबटा काटिकऽ ओकरे दए आबै तकर बादो ओकर पूरा होइ कि नहि होइ आओर एखन जे छै से मानि लिअ ओहिसँ हँ ओहोमे किछु गोटे एहन छै जे मानि लिअ ओहि टाकाकेँ राखि लेलक जे भए सकैए जे फेर काङ्ग्रेसके समय एतैक जे माफ कए देत तऽ ओहि सब आदमी सब गृहस्थ सब जे फसि जाइत यऽ कियाक तऽ ओ जे एको बेर जमा करबे नहि कयलकै ओकर ब्याजो मानि लिअ जोड़िकऽ बहुत भए गेलै हँ आओर ओकरा जे छै से फेर दोसर बेर योजनाकेँ लाभ नहि मिलैत छै ओ फेर वएह उम्मीदमे यऽ जे काङ्ग्रेस आएत जे माफकऽ देत हमरा मनमोहन सिंह एहन प्रधानमन्त्री लेकिन आब तऽ ओ मिलैवला छै नहि कियाक तऽ ओ एक गोटेके चलते अनेको गोटेके घाटा लगतै ई मोदी प्रधानमन्त्रीमे तऽ ई चीज कयल नहि जायत हँ ओहिके लिअ ढ़ेरी सब्सिडी देलकै मानि लिअ खाद बीजपर तकर बाद जे छै से मानि लिअ पौधापर मशीनपर बिजलीके व्यवस्था मोटर लगाए देलकै हँ तकर बाद टाका देने छै जे ककरोसँ कर्जा व्याजपर टाका उठाउ हम मात्र जे छै से एको परसेन्टसँ कम ब्याज छै आओर ओ लए कऽ जे छै से अहाँ करू आ फेर जमा कए दियौक